हा ॿुधाइ हा ॿुतायो जय झूलेलाल जय झूलेलाल हा ॿुधाइ हा हूं हूं दिल्ली ज़ू जे बारे में असां त हिते ज्यादा मतिलब एम्यूज़मैंट पार्क वग़ैरह आहिनि बसि हीअ टे वैरायटी आहे असांजे दिल्ली ज़ू में ऐं काफी माण्हू ॿार ईंदा आहिनि हिते छाकाणि इंडिया जो ख़ासि मञियल ज़ू आहे हिते ऐं हिते असांजा एनिमल्स छा बड्स छा ऐं इवन जेके हुनमें पाणीअ जा जेके आहिनि जानवर उए बि हिते अवेलेबल आहिनि ऐं असांजी हिते सावक जंहिंखे ग्रीनरी चवंदा आहिनि ऐं बासवर ॾाढी सुठी आहे हिनमें असां बावर्च मूंखे मूंखे त इहो ॿुधाइनो आहे दिल्ली जे ज़ू जी काथे पिच आहे माण्हू किथां किथां ईंदा आहिनि ऐं उहा थोरो मां हिनखे ॿुधाइण थो चाहियां जीअं ॿिए बच्चे सजान ॾिसी सघनि दिल्लीअ जे ज़ू खे ऐं बेट करे सघनि हिन करे मां कुझु वीचार कुझु रखण चाहियां ठीकु आहे जानवर सभिनि खां सभिनि खां वधीक वैरायटी असांजे दिल्ली जे ज़ू में ई आहे एनिमल्स छा बड्स छा हिनमें त धंधा किस्म किस्म जा हिनजी सिस्टम जेको आहे ॾाढो सुठो ठहियल आहे हुननि जो रखण करण जो रखण करण जो पूरो स्टाफ ॾाढो सुठो आहे क्लाइमेट बि आहे विच में बोटिंग बि आहे असांजी जीअं माण्ह बोर न थे खाइण पीअण जी बि सुविधा आहे हीअ सभु बि हिन में ॾाढी सहुलतियूं आहिनि सुठियूं ऐं हा बी हा हा आहे छो न आहे हाथी शेर टाइगर ज़ू में बि तमामु आहिनि

पंज किलोमीटर आहे असांजो जेको जू आहे सम्झो न एॾो वॾो आहे सभिनी जो मञियल आहे इहो ज़ू असांजो ज़ू खुलंदो आहे नवे बजे खां पंजे बजे ताईं हा कैंटीन बि आहे कैंटीन बि आहे सुठियूं नार्मल रेट ते असांखे सही मिली वेंदो आहे चांहिं पकोड़ा ब्रैड पकोड़ा समोसा वमोसा खाइण जी बि रोटियूं मोटियूं मिली वेंदियूं आहिनि चांवर भाजी किस्म किस्म जी साउथ इंडियन बि आइन ऐं माण्हू हर कंहिं सुख सुविधा जे लाए हिते पाण खे ठीकु सम्झंदो आहे ईअं त डेली जंहिं कडहिं वर्किंग डेस में मिलो था त तक़रीबन थी वेंदा आहिनि चारि पंज हज़ार थी वेंदा आहिनि पर छुट्टीअ जे ॾींहुं ते हा छुट्टीअ जे ॾींहुं ते त तमामु घणा थींदा आहिनि अगरि कैपिटल आहे न दिल्ली त कैपिटल आहे माण्हू घुमण ईंदा आहिनि त हिते बि मतिलबु अची वेंदा आहिनि भई ज़ू छाकाणि मशहूरु आहे त घुमंदे घुमंदे हिते पहुची वेंदा आहिनि ॾाढी क्वांटीटी मतिलब छुट्टी जे ॾींहुं भीड़ त काफी थींदी आहे ओर काफी रश थींदी आहे लाइन लगी वेंदी आहे टिकेटनि ते

टिकेट जो त हाणे पंजाह रूपिया रखी छॾिया अथऊं वधंदे वधंदे थोरा वधी विया त हिअ ॾह रूपिया वीह रूपिया पोइ हाणे पंजाह रूपिया टिकेट हा हूं अच्छा ठीकु ठीकु जय झूलेलाल